हरि ओम मित्र अॼु मूंखे तव्हांजी मदद जी ज़रूरत पेई वेई आहे मां हाणे ऑनलाइन इलैक्ट्रिसिटी जो बिल जमा कंदी आहियां त मां पंहिंजी डेटा लिखी वठंदी आहियां हाणे मुंहिंजे पास मैसेज आयो आहे कि मूंखे पंहिंजो इलैक्ट्रिसिटी जो बिल जमा करिणो आहे और हुन सां गॾु मूंखे दंड बि ॾियणो आहे लेकिनि इहे कीअं थी सघंदो आहे छो कि मां त पंहिंजो इलैक्ट्रिसि इलैक्ट्रिसिटी जो बिल हर महीने समय रहंदे ई जमा करे रखंदी आहियां ऑनलाइन त हाणे मूंखे तव्हां सां इअं मदद खपे कि मां कीअं पंहिंजे बिल जी कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कया इहे मूंखे समुझ में नथो अचे त कृपया करे मूंखे हे लॉगिन कीअं पंहिंजो बिजली जो बिल कीअं मां पंहिंजो लॉगिन कया और कीअं मां उन्हनि खे पंहिंजो सबूत ॾिया कि मां हर महीने बिजली जो बिल जमा कंदी आहियां त इहे तव्हां मूंखे सिखाए रखो जंहिं त मां तव्हांजी ख़ूबु आभारी रहंदमि धन्यवादु